میں نے اردو زبان سیکھنے کا آغاز بچوں کی کتابوں اور اردو نصابی مواد سے کیا ابتدائی مرحلہ میں میں نے اردو کے بنیادی الفاظ اور جملے سیکھیں جیسے کہ سلام ودعا روزمرہ کے استعمال کے جملے اور مختلف عشیا کے نام پھر میں نے اردو کے گرامر اور قواہائدہ پر توزہ دی جیسا کہ عشم فول صفت اور جملوں کی شوق اردو زبان کے ساتھ میرا تجربہ بہت انریچنگ رہا ہے میں نے اردو ادب کے عظیم کرداروں جیسے کہ عامہ اقبال غالب اور فیض احمد فیض کی ساعری کا مطالعہ کیا جس سے مجھے زبان کی خوبصورتی اور پیچیدگی کا اندازہ ہوا اس طرح اردو کے محاورے اور کہاوتیں بھی مجھے زبان کے گہرے مانی سمجھانے میں مددگار ثابت ہوئے اردو بولنے والوں کے ساتھ برہ راست بات چیت نے میرے سیکھنے کے عمل کو مزید بہتر بنایا اس میں روز مرہ کی گفتگو کہانیاں سننا اور مختلف ثقافتی پہلوؤں کے بارے میں جاننا شامل ہے ایسے میں نے اردو زبان سیکھی اور زبان کے ساتھ ساتھ تجربہ حاصل کیا